جی سر آپ کا نام جی جی جی ہاں جی ہیں نام کون سی چاہیے آپ کو آر ای کیسری ٹو ایک سیکینڈ ابھی چیک کر کے بولتی ہوں میں آپ جی ہاں ہے آر ای کیسری ٹو جی گھر کے گھر پہ لے کے آنے کو نہیں دیتے لائبریری کا اصول نہیں گھر پہ لے کر جانا آپ پڑھنا ہے یہیں پر پڑھ کر یا پھر آپ ممبر شپ بن کے ممبر شپ لینا پڑتا اس کے بعد ہی آپ کو گھر پہ لے کے جانے کی اجازت دی جاتی ہے ہنڈریڈ روپیز دے کر کے آپ کارڈ بھی لے سکتے اس کا ممبر شپ کا جی کچھ بھی ہو آپ یہیں پہ پڑھ لے کے یہیں پر پڑھنا پڑتا آپ کو پڑھ لے کے رکھ لیجئے آپ یہاں پر رکھ کر بعد میں پھر کبھی کر لیجئے گا فی الوقت تو آپ کو یہیں پڑھنا پڑتا پڑھ کے یہیں رکھنا پڑتا لے کے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں جی نہیں نہیں ہو سکتا ایسا لائبریری کے اصول کے خلاف ہے اس طرح سے ساتھ ممبر شپ ہونا ضروری ہے آپ کی یہاں نہیں ہو ہی نہیں سکتا ویسا آپ یہیں پر پڑھ لیجیے پڑھ لے کر جتنا ہو سکے پڑھ لے کر رکھ کر جائیے ٹھیک ہے نہیں آپ آپ فی الوقت آپ یہیں پر پڑھیے پھر لے کے جانے کے لئے آپ ممبر شپ کر لے کر پھر لے کر جائیے آپ ایسا نہیں ہو سکتا نہیں دے سکتے آپ پھر پڑھ لیجیے اب بیٹھ کے نہیں ویسا نہیں ہو سکتا آپ یہیں پر پڑھ کے رکھ کر جانا پڑتا آپ کو بغیر ممبر شپ کے نہیں دیتے ہیں مشکل ہے بس ٹھیک ہے جی پڑھ لیجیے آپ پڑھ لے کر رکھ کر جائیں اوکے